हाँ दीदी नमस्ते नमस्ते हाँ बोलो

चलो मदद हो जाएगा

मेरा फेस दस से ग्यारह

नहीं तो इसलिए ऐसे तो कम तो ना हम नहीं कर सकते हैं बाकी आपका विचार है तो भाई चलो हम आठ हज़ार लेंगे

चलो चलो आपका आपका केस वहाँ फाइल नहीं पहुँचेगा कोर्ट तक हम संभाल लेंगे

चलो मदद हो जाएगा बाकी किसी से डरने का ज़रूरत नहीं है